मेरा नाम कुलवंत सिहं समयाल ग्रांऽ बाड़ा डिस्टिक सांबा दा रौहने आह्ला में योग दे बड़े अनेक सारे फायदे न योग करना बड़ा गै जरूरी ऐ योग असेंगी घर निं करना चाहिदा असें बाह्र करना चाहिदा खुल्ले बातावरण च करना चाहिदा मार्निंग टाईम करना चाहिदा मार्निंग टाईम करने दे सानूं एह् फायदे न कि सवेरे सवेरे दा जेह्ड़ा बातावरण ऐ शुद्ध होंदा ऐ शुद्ध बातावरण च योगा करने दा काफी सारे फायदे न योग करने आह्ला बंदा म्हेशां तंदरुस्त मानसक तनाव कोला दा बी बचे रौंह्दा ऐ योग दे करने कन्नै साढ़े बड़े अनेक सारे फायदे न जेह्दे च साढ़ा स्वास्थ दी ग्रोथ होंदी ऐ बड़ी सारी बमारियें कोला अस बचे रौह्न्ने आं जेह्ड़ा साढ़ा मनोबल ऐ ओह् बी बढ़दा ऐ ते म्हेशां अस खुशहाल रौह्न्ने आं एह्दे कन्नै कन्नै साढ़ा खान पीन उप्पर बी ध्यान जाना बड़ा जरूरी ऐ ते अगर साढ़ा खान पीन अच्छा होग ते साढ़ा शरीर बी अच्छा होग ते साढ़े अनेक सारे फायदे बी होन्ने न बस कर